म्हाका मराठी हो विशय आवडटा कारण आमचे सर जे आसात ते एकदम सामके हांसत खेळत जे शाळेन स्कुलान वर्गांत येताले आनीक म्हाका ते सदांच म्हणताले सरीते सरीते काय करी पर्वत दुईते अशे ह्या शब्दान ते म्हाका हे करताले आनी म्हाक तांची शिकोवप आनी उलोवप हे खूब आवडटाले आनी म्हाका तो सर म्हणच तो विशय मराठी विशय खूब आवडटा आनी म्हाका कठीण विशय म्हळ्यार इतिहास किद्याक काय म्हळ्यार म्हाका तें वेगवेगळे नांवां आनी वेगवेगळे हे तें म्हाका याद धरप म्हणजे म्हाका सामकी बोरिंग अशे दिसताले म्हूण तो म्हाका विषय केन्नाच आवड नाशिल्लो तरी सुद्दां तो आवडना म्हुणून सोडून दिनाशिल्ले पूण करताली पूण तो मना पासून न्ही जितली आमी मराठी जशी मनांतल्यान करता तसो तो विशय हांव मनांतल्यान कर नाशिल्ले आनी म्हजो खोशयेचो असो क्षण म्हळ्यार जेन्ना हांव फिफताक स्कुलान आयली आनी त्या वेळाचेर हांव फर्स्ट आयले अशे म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना खूब म्हाका खोशी जाली